मेरे गाँव में कहीं भी जाने आने के लिए किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ती है जब भी चाहे गाड़ी हरेक तरह की मिल जाती है इससे दिक्कत नहीं होती है थोड़ी दूर बेगूसराय जिले में स्टेशन बना हुआ है जिससे बाहर जाने आने में भी कोई परेशानी नहीं होती है टाइम टेबल ट्रेन मिलते रहती है जिससे ग्रामीणों को दिक्कत नहीं होती है छः बजे सुबह से आठ बजे नौ बजे रात्रि तक गाँव से ई रिक्सा मिलते रहती है कहीं भी जाना आना होता है तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है मेरे गाँव में यातायात की सुविधा ठीक ढंग से है जब भी मन चाहे जहाँ भी मन हो वहाँ जाने आने में कोई परेशानी नहीं होती है और बेगूसराय में हरेक जिले के लिए बस ट्रेन ऑटो हरेक तरह की सवारी मिलते रहती है बस स्टेंड अलग बना हुआ है और वहीं पास में ही स्टेशन भी है ट्रेन से उतरने पर आम यात्रियों को दिक्कत नहीं होती है रात में भी व्यवस्था है गाड़ी मिल जाती है कहीं भी जाने आने में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है हरेक तरह की गाड़ी की व्यवस्था है गाँव से एम्बुलेंस भी आते हैं जाते हैं पेसेन्ट को भी ले जाने ले आने में कोई परेशानी नहीं होती है मेरे गाँव से थोड़ी दूर मार्केट बेगूसराय है बेगूसराय में स्टेशन से हरेक जगह की ट्रेनें जाती रहती है जिससे यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ती है जब भी जहाँ मन हो वहाँ आने और जाने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होती है चाहे वो दिल्ली हो कलकत्ता हो बेंगलुरू हो जहाँ भी जाना हो हरेक जगह की हरेक टाइम पर गाड़ी टाइम से आती और जाती है किसी तरह की परेशानी नहीं होती है इसलिए समाज में गाँव के लोगों को परिवहन और यात्रा के तरीकों में बेहतर सुविधा है इनको किसी तरह की दिक्कत नहीं उठानी पड़ती है जिनको अपनी वाहन है वो अपने वाहन से यातायात करते हैं जिनको नहीं है वो सड़क के वाहन से यातायात करते हैं लोकल गाड़ियों में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है टाइम टाइम से हरेक तरह की गाड़ी मिल जाती है जिससे यात्रियों को परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे जिले में हरेक जगह की गाड़ी मिलती है हरेक जगह जगह की ट्रेनें मिलती हैं यात्री अच्छे से यातायात कर पाते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है